आइजोफोराबो गेलेनायाव हाबो मानोना गोदोनि समाव हाबामोन खिन्थु दानि समाव गोबां आइजोफ्राबो गेलेनायाव बाहागो लासै जेरै जमुना बर'आ बक्सिं गेलेनायाव देरहासाथ जानो हादोंमोन दा बियो सरखारि साख्रिबो मोनबाय हिमा दासा खारनाय गेलेनायाव देरहादोंमोन बेबो सरखारिनि साख्रि मोनबाय बिबदिनो गोबां बर' आइजोफ्राबो गेलेनायाव बाहागो लासै गोदोनि समाव बांसिन जोङो नुनो मोननाय जायामोन आरोना नों खिन्थु दानि समाव हौवा हिनजाव जेबो फाराग गैला गासिबो हौवाफोरनि गेलेनाय हिनजावफोरनि गेलेनाय जेरावबो हौवाफोरना हौवाफोर हिनजावफोरना हिनजावफोर आलदा आलदा थाजोबसै काबादि फुटबल क्रिकेट बेडमिन्टन गासैयावबो हिनजावसाफोराबो बाहागो लाजोबसै काबादि गेलेनायावबो हिनजावसाफोरानो बांसिन हिनजावफ्राबो गेलेयो खिन्थु हौवाफ्राबो गेलेयो आरो फुटबलखौ बांसिन दा हिनजावसाफ्राबो गेलेसै सिगां जों बांसिन हिनजावसाफोरखौ गेलेनाय नुवामोन क्रिकेट बेफोरखौबो हिनजावसाफोर गेलेसै बेडमिन्टनफोरखौबो हिनजावसाफोर गेलेसै दा बांसिनानो हिनजावफ्राबो बिदि गेलेनायाव बाहागो लासै आरोखि गेलेनायजोंनो माखासे सरखारि साख्रिबो मोनबाय माखासे गावनि नांगौफोरखौ सुफुंनानै लानो हाबाय गेलेनायजोंनो देरहासाथ जानो हाबाय मुंदांखा जानो हाबाय बयबो आइजोफ्राबो गोसो जायोब्ला गेलेनायाव बाहागो लाजोबनो हायो